हँ हेलो जी मिथिला एलेक्ट्रॉनिक्स जी जी हमर फोन करैके मकसद रहै कि जे परसू जे हमसब आएल रही किछु खरीदारी करबाके वास्ते तऽ अपने ओहिठामसँ तऽ हम काफी चीज लेलहुँ लेकिन एखन जे रिसेन्ट जे अहाँ हमरा महाराजाके मिक्सी देने रही मिक्सर जूसर ग्राइण्डर ई तऽ बड़ा जबरदस्त निकलल हम आओर हमर जे परिवार अइ से मने काफी हमसब प्रसन्न छी आओर एहि दुआरे हम अपनाके रोकि नहि सकलहुँ हमरा लागल कि नहि जेहन एहन जे शानदार जे छै एक तऽ प्रोडक्टके क्वालिटी जे गुणवत्ता छै से तऽ नीक अछि आओर ओहिसँ भी बेसी जे चीज हमरासबके प्रभावित केलक अन्दर तक ओहि दुआरे हम फोन कऽ रहल छी जे अपनेसबके जे बेवहार ठीक छै ग्राहक आओर दोकानदारके जे अपन डीलिङ्गके तौर तरीका छै ओ अपना जगह छेबे करै लेकिन जाहि तरीकासँ अपनासब ने डील केलिए जाहि तरीकासँ पूरा ओवरआल जे रहलै से हमरासबके बड़ा अन्दर तक लागल आओर निस्सन्देह आब एहि तरहके एलेक्ट्रॉनिक्ससँ रिलेटेड कोनो प्रोडक्टके अगर हमरासबके जरूरत हैत तऽ आँखि मुनिकऽ हमसब आएब ई चीजमे तऽ कतहु डाउट नहि छै आओर सङ्गे सङ्ग जे हमर अनुभव रहल बड़ा ही सकारात्मक रहल आमतौरपर देखल जाइ छै कि जे पैघ प्रतिष्ठान रहै छै ओकरालए एकटा दूटा सामान किनैवला लोकके बहुत विशेष अहमियत नहि होइ छै लेकिन अहाँसबके ई जरूर विशेषता रहल कि अहाँसब बहुत ही आत्मीय तरीकासँ ग्राहकसँ डील ठीक छै बिजनेस छै बेपार छै खरीद बिक्री छै नफा नोकसानके बात जरूर छै ओहिमे लेकिन साथ ही साथ अपन व्यक्तित्व जे होइ छै ओ विशेष महत्वपूर्ण छै तऽ हम फोन कऽ कऽ आओर इएह धन्यवाद आओर आभार हम व्यक्त कऽ रहलहुँ हँ कि बहुत ही अच्छा लागल हमरासबके बहुत ही ढङ्गसँ अहाँसबके बेवहार रहल आओर हमर माँ तारासँ ई कामना भी रहत कि अहाँसबके दिन दुना राति चौगुना तरक्की भी करू हँ जब भी हमरा मौका होइ अहाँसबसँ हमर मुलाकात होइए चलू धन्यवाद